आङो गस्ला सार्त लंपेन्ट बिदिनो सुयो बिदिनो ब्लावसफोर सुयो आइजोफोरनि थाखाय आरो गथ'फोरनि थाखाय बिदिनो स्कुल द्रेस इउनिफर्म

सार्त बेफोरखौ सुयो आरो बिदिनो सोरबाफोर जि सुथेनाय होफैब्ला जि सुथेनायखौबो सुथेनानै हरो सोरबाफोर एमब्र'दारि सुनायबा बेफोरखौबो सुयो जोमग्राफ्रावबा दख'नाफ्राव आगर सुनाय बेफोरखौ सुयो आङो आरो बिदिनो सोरबाबा फटिक लागायनाय माबा लागायनाय बेफोरखौबो लागायनानै होयो सुनायनि माखासे जिनिसफ्रा आखाइजों सुनाय नालाय देरि लायो सम नांगौ जायो गांसे जोमग्रायाव सा सानसेयै हागोन खामानिखौ सानब्रै सानबा लायो बेनिखायनो दिगदारि आरो मेचिनफोर थानायमोनब्लालाय मोजां जागौमोन मेचिनफोरजों बालाय थाब थाब जागौमोन मेचिन गैया हिसाबै आं आखाइजोंनो सुथेनानै होयो सुथेयो गस्ला हक पेन हक गासिखौबो आरो एमब्र' सुनायखौबो आं आखाइजोंनो सुनानै हरो जोमग्राफोरावबो आग'र सुनाय बिदिनो बिबारफोर सुला बायनाय सुनाय जायो आरो गथ'फोरनि पेनफोरखौबो आङो आखाइजोंनो सुनाय जायो गस्ला ब्लावसफोरखौबो बिदिनो आखाइजोंनो आं गासिबखौबो सुजोबो आरो